मैं भोपाल जिले का निवासी हूँ तो मैं राजा भोज हमारे सबसे अच्छे राजा हुआ करते थे जिन्होंने जनता की भलाई के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं जनता की भलाई के लिए उन्होंने पानी की पानी को इकठ्ठा करने के लिए बहुत बेहतर व्यवस्था बनाई जो आज के तीन सौ चार सौ सालों से भी आज भी भोपाल आधुनिकता की सीढ़ी चढ़ने के बाद भी उसी पुरानी परंपरा के पास जल स्रोतों का उपयोग करके पानी का आज भी दोहन किया जा रहा है इसके अलावा राजा भोज ने बहुत सारे जनता के भलाई के लिए काम किये तथा भोपाल का मास्टर प्लान जो आज आधुनिकता का शब्द है वो वो भी राजा भोज ने तैयार किया था भोपाल का निर्माण भी इस प्रकार से हुआ कि यहाँ पे सभी चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो पाए इस प्रकार से भोपाल का निर्माण किया राजा भोज के द्वारा तो वो हमारे सबसे अच्छे नेता या राजा रहे हैं